टॅक्शी डायवर तुमी दाबोले एअरपोर्टार ड्रॉप करपाक जाय आसली धांक फ्लायट आहा सांजे हय धांक धांक धांक धांक सुमार

दाबोली एअरपोर्ट कलांगूट टू दाबोली एअरपोर्ट धांग धांक धांक धांक फ्लायट आसा दे दोन वरां पयलीं देड वरां दोन वरां पयलीं सातांग येयल्यार पुरो ट्रेफिक आहा आनी प्रोब्लम जातलो मागीर

आनी बील कितलें जातलें लगेज कांय ना दोनूत बॅगां

दोन हजार जावपा ना आं बरें बरें बरें अडेज हजार आनी मागीर थंयच्यान दुसऱ्या दिसा परत कलेक्ट करपाक जाय सांचेंच

हें दोनी दोनी पावटी म्हळ्यार चार हजार भितर डन थंयसर मागीर आमी भोंवपाचे थंयच्यान मागीर दुसरे दिसा मागीर परत भोंवपाचें बी आसता न्हू तशेंच प्लेसी बीन तुमकां थंयचे ट्युरिस्ट स्पोट्स आसात थँय बिचीर बी

बरी खंयची आसा ती तुमी सांगपाची बरें बरें बरें